اردو زبان کی مُنفَرِد خصوصیات ہیں اس کے گرامر میں عربی فارسی ہندی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اردو جب ہم بولتے ہیں اور اس کے تلفّظ کی ادائیگی کرتے ہیں تو ایک شیرینی لفظ ہمارے زبان سے نکلتی ہے اسی طرح جب ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کتنی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اردو ایک میٹھی زبان ہے اور اردو ہی ہے جس میں موسیقی زیادہ سے زیادہ لوگ لکھتے ہیں اور گاتے ہیں اسی طرح اردو ایک تہذیب کا نام ہے اردو جب کوئی بولتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک زبان نہیں وہ ایک تہذیب بیان کر رہا ہے تو اسی طرح اردو کی بہت ساری خصوصیات ہیں